उदालगुरि रायजोआव रायजोआरि आरो हारिमुआरि हुदाफोर जों नुनो मोनो जेरै जोङो बबेयावबा मिथिं एबा मेलफोर जानाय नुयोब्ला बेयाव जोङो आलासिफोरखौ गामसा एबा आर'नाइजों बरायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोङो बैसागु फोरबोआव रंजालि बैसागु हिसाबै स्टेजआव एबा बैसाङाव मोसानाय बादायनायफोरखौ नुनो मोनो बे मोसानाय बादायनायाव जोंहा बर' हारिनि गासैबो बागुरुमबा मोसानाय एबा बैसागु आरि मोसानायफोरखौ बादायनाय मोसानानै बादायनायफोरखौ जों नुनो मोनो जोङो बेयाव बर'नि खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बागुरुमबा मोसानानै बादायलायनायखौ नुनो मोनो बे बादायलायनायाव जोंहा गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि गामिखौ रिप्रेजेन्ट एबा दिन्थिफुङो आरो बादायनानै देखायोब्ला गामिनि मुंखौ देरगाथाव हिसाबै मखनो हायो आरो जोंनि गामिफोराव जोङो खेराइ फोरबो बो खुंनायखौ नुनो मोनो जोंहा खेराइ फोरबोआ जोंहा बोसोराव खनसे खनसे खुंनायखौ जों नुनो मोनो जों खेराइ फोरबोआव दौदिनि मोसानाय आरो गेवलां मेल बायदि हाबाफारि लानायखौ जोङो नुनो मोनो बे हाबाफारिफोराव जोङो गेवलां मेलफोराव जोङो जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै जों रायजोफोरखौ मिथिहोनाय एबा सांग्रां खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरो जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै सांग्रां खालामनाया जोबोर गोनांथार जाहाथे जोंनि न'नि जेनेरेसन एबा उन्दै उन्दै गथ'फोर जोंनि धोरोमनि सोमोन्दै मिथिनानै थायो आरो जाहाथे जोंनि गुदि धोरोमखौ नागारनानै थाङा जोंनि बर' ओनसोलफोराव आरो बर' हारिनि ओनसोलफोराबो जों दुरगा फुजा लोखि फुजा बायदि खुंनायखौ नुनो मोनो जोंनि उदालगुरियाव दुर्गा फुजाखौ उदालगुरि थाउनाव जोबोर गिदिरै गुबुन हारिफोरा खुङो आरो जोंनि बेथिंजाय उदालगुरि गुबुन गुबुन फिसा फिसा ओनसोलफोरावबो जों दुरगा फुजा खुंनायखौ नुनो मोनो जोङो बे दुरगा फुजा खुंनायाव हारिमु बादायनाय बायदिसिना बादायनायफोरखौ नुनो मोनो जेरै मोसानाय बादायनाय मेथाइ खननाय बादायनाय जाहाथे जोंनि गामियारि ओनसोलनि बे उदालगुरि ओनसोलनि सुबुंफोरा जेरैबो आखा फाखा जानानै थायो आरो जों जोंनि गामिफोरखौ गुबुन गुबुन गिदिर स्टेजफोरावबो रिप्रेजेन्ट खालामहैनो हायो एबा साहस जानानै रिप्रेजेन्ट खालाम हैनो हायो बेनि थाखायनो जों गामियारि ओनसोलफोरावनो फिसा फिसा जोंनि फांंसन एबा खुंथायफोराव सापर्ट खालामो जिहेथु बिसोरो बेबायदि फिसा फिसा बादायनायफोरावनो बादायनानै इसे साहसफोरखौ बुथुमना लानो हायो जोङो दुरगा फुजा खुंनायावबो बर'नि मोसानायफोरखौ नुनो मोनो आरो लखि फुजा खुंनायाव जोंहा जोंनि गामिफोराव बर'फोर खुंनायाव जोङो बर'नि बर'नि बाथौ धौरोमखौ फुजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे फुजिनायाव जोङो बर' गामिफोरनि दौफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो बेयाव जोङो गोबां गाजा गोमजायै खुंनायखौ जोङो नुनो मोनो बे लखि फुजा दुरगा फुजा खुंनायाव जोंहा रांखान्थियारि एसे हेल्प मोननाय जायो जोङो जोंनि कमिटि एबा जोंनि जायगानि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव कमिटिफोरा रांफोर रां आरि खामायनो हायो बेफोरखौनो जों जोंनि ओनसोलफोराव नुनो मोनो